भारतीय पेसोन मानि एसे मोजाङानो नुयो बरियानो आंथ' बेराद फसायो बेराद त्रेदिस्नेल ओरै माबा सेनथ्रेलाव सारी लेहंगा ओमफ्राय ओरै नोरथ ईस्त आव आलदाफोर थाबाय मिज'फोरनि बर'फोरनि दख'ना हारसा फोरनि मेख्ला आर ओरै साउथ आवबो थागोन दा एसे बांद्राय मिथिया उनदु मोजांङानो बरिया बेराद खालारफुल नुयो आरोखि बिराद जेरावबो रं खालारफुल थाइप बिदि नुयो ओब बे आंनि अपेनियोन दा दा भारतीय पेसोनाव मा सोलायदों बे दा बे सोलायबाय बिराद माने त्रेदिस्नेल गसलाफोरखौ दा खालि प्रग्राम फांसनफ्रावल' गाननाय नुयो नरमाल तायेमाव मानसिफ्रा ओरैनो उइ वेस्टारननि खौसो गानो जीन्स लं फेन थफि सार्थ बिदिखौसो गाननाय नुयो कट सुद बिदिखौ बिराद सोलायबाय माने बै इन्डियाननि बे माबाफ्रा खालि त्रेदिस्नेल एरियाफ्राव ल' बावल' गाननाय जायो स' बिराद सोलायबाय सोलायनायानो ओमफ्राय औ वेस्टारन कालसाराथ' बिराद माबा होखाबाय इफेक होखाबाय माबाखौ इण्डियान कालसारखौ मानसिफ्रा द बावनो आनो थांबाय बर' बर'आवनो होनजायो मानसिफ्रा दख'ना फोरखौ गाननाय नुला बांद्राय खालि बै फुजा फांसनफ्रावल' सिख्लाफोरखौ ओमफ्राय हौवासाफ्राथ' गामसाखौनो खालि न'आवल' गानो बायह्रायाव गाननायखौनो नुखाला ओरैनो बे गामियावल' बे आबौफोरखौ नुगोन बोराय बोरारखौ बिसोर दाबो गानो ओरैथ' गारजिना मोजां बैखौ होननो हाला खिनथु बेराद सेन्स जाबाय मानसिफ्रा गाननाय खम खालामबाय गाव गावनि कालसारनि बे माबाखौ गसलाफोरखौ आंनि अपेनियोन अपेनियोन मा होननो आंथ' सुखुवासै बांद्राय एफा थि ओरै सोनाबारिखौ माबाखौ पेसोनावखौ लानायाव बांद्राय एफा सुखुवासै मानोना गावनि त्रेदिस्नानो गावनि सिनायथि जायो बेव स' आंनिबाथ' बांद्राय मोजां बुसथु नङा बियो खोथा नङा